सेथियाव दोनो आरो बेनि उनाव दङ जोङो आयजोफोर गानग्रा दखना लोगोसे जोमग्रा रेगे रेगां आरो बेनिफ्राय मा होनो बागुरुम्बा मोसानाय दावस्रि देलाइ मोसानाय मा होनो आरो बिनिख्रुइबो गुबै आंगोसिन बैसागु मोसानाय आरो दमासि जानाय बेफोरो जोंनि गुबैयै हारिमु सिनायथिसिन लोगोसे क्राकगदाउ दङ जोंहा बायदिसिना आयजों आइला औवाजों आयजों आइला बानायनाय जेरै संग्राय सानद्रि खफ्रि आह खबाइ जेखाइ बेफोर बेफोरो दङ आरो बेजों जोङो मा होनो औवाजोंनो जोङो बायदिसिना न' लुयो बायदिसिना बानायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि मा होनो गाननाय जोमनायाव दङ जोङो गुबैयै जेरै जों दखना गानो बिनिफ्राय आर'नाय आर'नायानो जादों जोंनि बर' नि बर'निबो बयनिख्रुइ मान गोनांसिन सि होननानै जों बेखौनो सेथियाव सेथियाव दोनो आर बेनि उनाव दङ जोङो आयजोफोर गानग्रा दखना लोगोसे जोमग्रा रेगे रेगां आरो बेनिफ्राय मा होनो आबै आबै लाग्रा गुफुर फालि लोगोसे गामसा बेफोरो जादों जोंनि बर'नि आंगो सिनायथि